आमी आमच्या आयच्या दिसाची ही शिक्षण वेवस्था पळयल्यार पयलींनच्याकून खूब फुडें आसा आदल्या टायमार ही शिक्षण वेवस्था इतली नासली पूण आतां आमच्या गावमँटान जायतें डॅवलोप केलां जायतें फुडें पावलां बट तरी आसताना ही कांय प्रॉब्मल आसताच आयच्या खेरीतपणी आयच्या हे इन्फ्रास्ट्रक्चर हें शिक्षण वेवस्थाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब भशेन फाटीं आसा खूब तरेन ताका आनी डॅवलपमँट जाय तें आमचो गवमँट करूंक फाटीं उरता सो ताणें हें आमचें हें शिक्षण बरे भाशेन करपाक ताणें हें आमचें शिक्षण वेवस्थाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें अदीक करून बरे भाशेन आसूंक आमकां आदार करपाक जाय आनी खेरीत भाशेन हे सगल्यो एडिके ह्या आमच्या शिक्षण वेवस्थान आमकां बऱ्यो फसिलिटीज सगल्यो बरें कम्प्युटर कम्प्युटरायज्ड करून हें सगलें आमकां आमकां तांणी आपलो आदार दिवपाक जाय आनी तो पळयल्यार आमी आतां आयच्या शिक्षण वेवस्था खूप टॅक्नोलॉजीकल जाल्या आदलीं सगलें बुकांचेर आसा बट आतां पळोवंक गेल्यार सगलें फोनाचेर लॅपटॉप सगलें हांचेर जाता सो ह्योय फसिलिटीज गवमँटान आमकां दिवपाक जाय आनी आमकां आदार करकपा जाय